मेरे पसंदीदा गायक हैं किशोर कुमार किशोर कुमार की आवाज में जो मिठास है जो दर्द है वो ऐसा लगता है कि दवाई का काम करते हैं जैसे किशोर कुमार जो दर्द भरे गाने हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सुन कर किसी को भी रोना आ जाए और उनके जो लव सॉंग हैं रोमांटिक सॉंग हैं वो तो आज की जनरेशन भी उन गानों को सुन कर झूमे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता आज के ज़मानें इतने गायक हैं पर किशोर कुमार जैसी आवाज़ उनकी आवाज़ जैसा दर्द वो किसी में भी नहीं है किशोर कुमार जितने बढ़िया गायक रहें हैं उतना ही उन्होंने अदाकारी में भी नाम कमाया है चाहे कॉमेडी वाले गाने हों या सीन हो एक्टिंग हो उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से ही काम किया है अच्छे से ही अभिनय किया है मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है उनकी सारी फ़िल्में मुझे बहुत पसंद है और किशोर कुमार के गाए हुए गाने वह मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा आज के ज़माने का भी गायक कि जो उनको अपना प्रेरणा न मानता हो और उनसे कुछ उनकी गानों को सुन कर उनसे कुछ सीख न लेता हो